अदालगुरि जिल्लायाव मुदांखा माखासे जायगायारि स्पर्टस एबा मेंगानायनि हाबाफारि होननानै बुङोब्ला फोरबोफोराव जानाय जा हारिमुवारि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोरा सुबुंफोरखौ खौसे खालामनायजों लोगोसे मेंनाय गोसोखौ रंजानो होयो लोगोसे मेंगाहोयो बे हारिमुवारि हाबाफारिफोराव अदालगुरि जिल्लानि सुबुंफ्रा बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनो